सावस्रि सिबिथाय एबा समाजारि मदद दिनै जों बर' हारिनि फिसा फिसौफ्रा दोनै कलेजाव बा स्कुलाव फरायनायावहाय बा गेलेनायावहाय जों बयबो बर' हारि माहारिया बहुद जौगानानै दङमोन दंनायनि गेजेराव दिनै मोनसे मोनसे जेंना फैदों दिनैहाय समाजारि मदद खालामनायावहाय दिनै सासे फरायग्रा एबा फरायगिरि नांगौ दिनै समाजारि मदद होनायाव फरायसुला फरायसुलिखौ नांगौ जानानै फैखायो बा दंखायोखा दिनैहाय सावस्रि सिबिथाय सावस्रि सिबिथाया बेनो जे बे स्टुडेन्ट लाइफ नि गथ' सेंग्रा सिख्लायानो फोरोंलांनो हायो एबा बुजायलांनो हायो दिनै समाजा मदद समाजखौ मदद होनो हायो बा सुबंफोरखौ मदद होनो हायो ओरै फरायसुलि फरायसुला नङाबा सावस्रि सिबिथाय समाजारि सिबि सिबिथायखौ बा एबा मददखौ रावबो खालामनो हाया दिनै समाज मदद होनोब्ला दिनै जों बेखौनो सानना लानांगोन दिनै सासे गारजेना हमनान ला सासे गारजेना दिनै गावनि फिसाखौ एम ए बि एद खालामबाय दिनैहाय बे फरायग्रा गथ'आ दिनै थाखा फैसानि मोनसे जेंनायाव फैयो एबा साख्रि बाख्रि खोथायाव

दिनै बिमा बिफाया सासे गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैयो एबा गारजेना सासे गथ'खौ गिदिर साख्रि मोनजानो लुबैयो दिनैहाय जोंहा आखायाव रां रुफा गैयालाय

जोङो सासे गथ'खौ फोरोंनो थाखाय नांगौ एबा फैसा नांगौ एबा रां रुफा नांगौ दा आं बुंनो सानदों दिनैहाय दिनैहाय जोंहा फरायसालियाव माखासे प्रब्लेम गोलैसोनानै दं बे दिनैनिल' बाथ्रा नङा एसे गोबाव समनिफ्रायनो दिनै बे प्रब्लेमा जोंनाव फरायसुलि फरायसुलाफोरनि गेजेराव प्रब्लेम खौ नुनो मोननायनि गेजेरावहाय दोनै स्कुल फारसे हायार सेकेन्दारि हग कलेज हग बा इउनिभारसिटि हग बावहाय फरायग्राफोरनि थाखाय बा गथ' गथायनि थाखाय एबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय फरायफुनाय गथ'फोरनि थाखाय जोंहा बबेबा स्कुलाव फोरोंगिरि दं बबेबा स्कुलाव फोरोंगिरि गैया बबेबा स्कुला बबेबा साब्जेक्ट

टिचार गैया एबा कलेजाव प्रफेसार गैया मबेबा साब्जेक्ट नि थाखाय एबा मोनसे साब्जेक्ट नि थाखाय दिनै बे बिथिंखौ नायोबा जोंनि गथ' गथायफ्रा माबोरैहाय जौगालांगोन आरो जौ जौगालांनो हागोन बेफोरबादि बुस्थुखौ जोंनि दिनैनि जे गारजेन फ्रा बुजिनानै लानाया गाहाम एबा गिदिर गोलावफ्रा जोंनि हारिनि जाथिनि गिदिर गोलावफ्रा नायना लाग्रोनाया गाहाम दिनैहाय बे बुस्थुफोरखौ जेंनाफोरखौ एबा प्रब्लेम फोरखौ सलभ खालाम सलभ खालामनो हानायासो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो जौगासारहोनो हागोन दिनै बैसोगोरा दिनै बैसोगोरा एबा बैसो बांनाय बैसो गोरा बैसो बांनाय दिनैहाय बैसो गोरा बैसो बांनाया माब्रैहाय जोंनि हारि जाथियाव नुजाफैदों जोंनि माखासे गिदिर गोलावफोरनि एसे बुहुल दं मानो होनब्ला बैसोगोरानि थाखाय बैसोगोरानि थाखाय जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बैसो गोरानि थाखाय माबा मोनसे होनांगौ माबा मोनसे एंग खामानि एंगेज खालामना होनांगौ बे बुस्थुआ गैयिलाय दिनै बैसो गोरानि बांनाय बिथिङा जोंनि हारिनि सायाव बा जाथिनि सायाव बा बर' हारिनाव

नुनो मोनो दिनैहाय दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जेरै बांसिन प्रब्लेमा बांसिन निफ्राय बांसिन नुजाफैगासिनो दं दिनै बे प्रब्लेम खौ जोंनि जोंनिनो हारिनि जाथिनि बर' हारिनि जाथिनि जे मानसि गिदिर गोलाव बैसोर मानसिफ्रा दिनैहाय आखायाव लानो हायोबा जोंनि गासिबो फरायनाय फोरोंनाय मावनाय दांनाय मोनफ्रोमबो खामानिया साक्सेस जानानै फैयो दा बेखौनो बुंगोन जे आं दिनै सासे न'खर सासे सासे गिदिर गोलावनि न'खराव गैजारोङै मानसिया बा हाजिरा मावग्राया जेरैहाय हाजिरा मावनो थाङोबा दिनै बै लाख'पथि कर'रपथि न'खराबो दिनै हाजिरा होनो हाला मानि थाखाय हाजिरा होनो हाला दिनैहाय जों बयबो मोनथिखाबाय बा नु नुखाबाय हाजिराखौ माब्रैहाय होनो हाया दिनै जोंनाव हाथाय बाजार लामा सामा खुनु जेबो खामानि गैला जेरै हाथाय बाजाराव फानलु थायसे बायनो थाङोबा दस थाखा दाल गोलैयो थाइसेआव दस थाखा द दस थाखा थाइसेयाव दस थाखा गोलैयोबा दिनैहाय बे गोरिब दुखिया मानसिफ्रा माबोरैहाय जिउ खुंलांनो हागोन बा सलिलांनो हागोन दा दिनै जोंनि समाजा दिनै गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जालांनो हमनाया बेनो दोनै जोंनि समाजनि गाहाय गारजेन बा गिदिर गोलावफ्रा जाहाथे बेफोर बुस्थुखौ नायनानै लाग्रोनांगोन नायनानै लानानैहाय दिनैहाय सोर दं सोर गैया बे बुस्थुखौ जोंनि बर'नि हारिया माबोरैहाय गोदोलांनो हमदों बे बुस्थुखौ जोङो बयबो सारबिजारि खालामनानै जों बयबो मोनसे एबा खौसेआव फैनांगौ